गाड़ीवलाके कहलिए हमरा कहीँ जाइके छिकै गाड़ीवला कहि लेलकै कहिके ठकि लेलकै ओकर बाद नहि अएलै हइ हमरा बहुत इमरजेन्सी काम रहै वहाँ जाइके रहै तब जाके ठकि लेलकै एहिसब हमरा इमरजेन्सी काम रहै रऽ आबैके रहै फोन नहि उठबै छै घरवला बहुते बाजै छै बहुत किछु बोलै छै हमरासभकेँ बेज्जती करबै पड़ैके हिकै हइ गाम समाज सगरे चलि जेबै कारण करिके फोन करि करलिए सोचलिए कि मतलब बहुत अच्छा ड्राइवर छै बहुत अच्छा ड्राइवर छै ई करिके हम ओकरा कहलिए ओहो ड्राइवर अएसेहि केलकै एहि कारण छै जे ओम्हर वैल्युएशन खराब भै जेते बात बोलै बहुते बात बोलै ई करिके मतलब बहुत परेशानी हो रहल छै हमरो ओ अपनो वैल्युएशन खराब करि रहल छै फोन कमसे कम उठा लैके चाही या नहि आबैके होइ नहि आबैके होतै नहि जाइके होतै तऽ एकबेर बोलि देतै रहै नहि अएबै या नहि जएबै लेकिन फोनो एकोदा नहि उठबै छै हम सगरेसे चलि जेबै ई लैके ओकरा फोन उठै लैके चाही लेकिन फोन नहि उठबै छै गलती बहुत बड़ा गलती करै छिकै हँ ओकरा फोन उठाना चाहिए नहि जाइके रहै कहि देतै रहै हमे नहि जेबै लेकिन बात नहि मानले हिकै हइ नहि फोन उठाबै छिकै हम घरोसे जाइ छिए बाहर से जाइ छिए बात बोली घरोवला कहै छै ई करिके बहुत गलती हो जाइ छै ओकरा कहैके ने चाही कि हम नहि जेबै लेकिन नहि बोलै हिकै बहुत बहुत खराब हिकै एहन ओहन मतलब ठकनाइ बढ़िआँ बात नहि ने छिकै कहि देतै रहै वएह हम फेर दोसर ड्राइवर कै लेतिए रहै लेकिन नहि फोन उठबै छै नहि बोलै छै कहि देतै रहै हमरा मन्दिर जाइके छिकै बहुत लेट हो रहल छै साढ़े नओ बजे कहले हने बारह बजे चललै हँ अभी तक नहि अएलै हँ अइसन कोन हिकै सभ कहै छै कइसन ड्राइवर केलकै हँ एहन बहुत बात बोलि रहल छिकै एहि करिके दिक्कत हो जाइ छै कहीँ कहलकै शिका ड्राइवर अइसन बेकार केलकै कोइ रहबो नहि कएलै कोइ मिलबो नहि कएलै सगरे गेलिए हेरैले एगो अइसन ड्राइवरो मिललै ओहो ड्राइवर ठकि लेलकै अभी धरि फोने नहि उठा रहल छै फोन उठा लैके रहै फोन नहि उठबै छै लेकिन बहुत बड़ा गलती करै छिकै फोन उठै लैके चाही अइसन ड्राइवर कहीँ नहि देखलिए एकरासे बढ़िआँ रहितै रहै आओर दोसर देखतिए लेकिन फिर भी बहुत बहुत बेज्जती करैवला काम कएलकै बहुत बेज्जती भै गेलै बहुत टाइम भै गेलै टाइमसे फाजिल होइ रहल छै घर समाज सबसे बाहर होइ रहल छिए बात बोलै सब सुनि रहल छिए बढ़िआँ बात नहि होइ छै